हेल' ओइ ललिता ओइ बाजारा बाजाराथ' आं माबायाव फानो टाउनाव नैबे माबायाव थेङाफारा खाथियाव फानो आंङो थिनालियावबो लांङो आंङो मैगंखौ बावबो बावबो फानो टाउनावबो फानो थिनालियावबो फानो जेराव बाजार जायो बेयाव खारो आरो मा मा मैगं दं हा नों आं आं खावसे लायनोसै दे मैगंखौ आमफाय नोंबो खावसे लादो आं एफा बुरजा फानजोबनो हानाय नङा ना नोंबो फानफैदो होनबालाय नोंबो फानफैदो नैबे माइखि बाजाराव एसे हायो फाननो आर एलाय गांजेमा बाजार दंना गांजेमा बाजारावबो मैगंफ्रा एसे एनै नांङो मैगंफोरखौ मैगं गोथांफ्रा नांङो थिनालियावबो फोरलाया फनसास थाखा केजि फानो फोरलाखौ जिंखा फोरलाफोरखौ दे होमबालाय औ गामोन लायगोन आं होमबा गामोन लायगोन आं होमबा दे उम उम गामोन लायगोन आं होमबा मैगंखौ गाबोन लायगोन आं दा फानग्रोनानै गामोन लायगोन आंङो औ गाबोन खबर हरगोन आंङो फुंआव औ औ गामोन लायगोन दे दे मा मा मैगं दं खानानै दोन दे उम मा मा मैगं दं खानानै दोन एखमबा मैगंफ्राबो बिदिनोहाय एखमबा मोजां नांङो एखमबा नाङा मैगंफ्राबो औ

औ उम दे होमबा दोनसैदे औ दोनसै